हमने अपनी मातृभाषा के अलावा अलग भाषा की पुस्तक पढ़ने का प्रयास किया था जो मराठी भाषा में थी और उसको भी हम अपने हिंदी के रूप में पढ़ रहे थे काफ़ी अच्छी भाषा है संस्कृत से जुड़ी हुई भाषा है और पढ़ना चाहिए सभी लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा भी यदि दूसरी भाषाओं का भी हमें पढ़ना है तो ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि उससे भी हमें कुछ न कुछ अनुभव आता है हाँ मेरा अनुभव उसमें काफ़ी अच्छा रहा ये कि उस किताब को पढ़ने के बाद लगा कि कुछ भाषाओं को भी हमें सीखना चाहिए लेकिन बात यदि हमारी मातृभाषा के किताबों के बारे में आती है तो सबसे अच्छी किताब मुझे जो है गीता लगी जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई पूरी एक किताब है जो उन्होंने मार्गदर्शन देके अहम दुनिया को और गीता ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम पूरे देश को पूरे विश्व को जो है एक दिशा दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने दिशा देने का काम किया है इससे अच्छी किताब संसार में कोई भी नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्राणी के मन में जो भी बातें आती हैं उन सभी बातों का उत्तर उस गीता को पढ़ने से हमें मिल जाता है ज़रूर हम लोगों को इसका अध्ययन भी करना चाहिए और हमारी और भी किताबें हैं रामायण है महाभारत भी है उसका भी है ज़रूर अध्ययन करना चाहिए इससे हमें समाज में कैसे रहना है परिवार में कैसा व्यवहार करना है वो सब चीज़ें हमें उस किताब के माध्यम से सीखने को मिलती हैं